हेलो जी हाँ मैम बोलिए मैम काहे की दाल मैम तुअर की दाल तो छब्बीस सौ रुपए किलो से इस्टार्ट है मतलब छब्बीस रुपए किलो वाली भी मिल जाएगी सात सत्ताईस रुपए किलो वाली मिल जाएगी अट्ठाईस रुपए वाली किलो किलो वाली मिल जाएगी मैम तो सबसे अच्छी दाल ताे उनतीस रुपए किलो वाली है मैम मैम पच्चीस सौ नहीं वो उनतीस वाली है ना उनतीस रुपए किलो वाली इसलिए मैं आपके लिए अट्ठाईस में कर सकती हूँ अट्ठाईस में दे दूँगी वैसे हमारे यहाँ पच्चीस पच्चीस रुपए किलो वाली भी दाल है हाँ तो मैम वैसे दाल आपको कितने कितने किलो चाहिए हाँ ठीक है क्या मैम जी हाँ मैम वो बयालिस बयालिस बयालिस रुपए किलो है शक्कर तो मैम पहले आप ये बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए फिर मैं आपको अच्छे से बता दूँगी सारे हिसाब जोड़ के कि कितने रुपए हुए हाँ हाँ पनीर भी मिलता है हाँ मैम आप कितने कितने किलो चाहिए ये बता दीजिएगा तो मैं लिख लेती हूँ फिर आपको इस हिसाब से दे दूँगी दाल चावल दोनों पच्चीस पच्चीस के जी कर दूँ मैम एक सौ एक सौ बीस मैम एक काम कीजिए मैम आज शाम को आप हमारे यहाँ हमारी दुकान पे आ जाइए तो मैं आपको अच्छे से बता दूँगी ठीक है मैम हाँ